صحت کے اعتبار سے پودینہ دماغ کو سکون بخشتا ہے پودینے کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے جس کی مہک بھی بیشتر افراد کو پسند ہوتی ہے صحت کے اعتبار سے پودینہ فائدے مند ہے جسم کو متحرک رکھتا ہے اس کے استعمال سے دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے بالوں کو گرنے سے روکتا ہے پودینے میں ایسی خاصیت پائی جاتی ہے جوکہ چہرے کی جھریوں کو کم کرنے کے لیے مددگار ہے پودینے کے چند پتے کھا لیں تو کھانا با آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے سینے پر جلن یا بھاری پن کی شکایت نہیں ہوتی اسے کھانوں کی سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ خوشبو نہ صرف بھوک میں اضافہ کرتی ہے بلکہ کھانے کو مزید ذائقے دار بنا دیتی ہے پودینے کا پودا ہمارے آس پڑوس میں ہر جگہ پایا جاتا ہے اس کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو آسانی سے اپنے گھر میں اپنے باغیچے میں اپنی گھر کے چھت پہ اگایا جا سکتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ زمین کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو گملے میں بھی آسانی سے اگایا جا سکتا ہے